سائنس اور ٹيكنالوجى نے ہمارى روز مرہ كى زندگى كو كافى آسان بنا ديا ہے ہم اگر روز مرہ كى بات كريں تو موبائل فون پھر گھريلو زندگى ميں واشنگ مشين ريفريجريٹر اور بہت سارى ايجادات ميں ہمارى زندگى كو كافى آسان بنا ديا ہے